सबसे बड़ा परिवर्तन है कि लोगों ने जो मुर्गी पालन मछली पालन और मटन मीट जैसे बकरी पालन भेड़ पालन इनका एक विस्तार किया है मांस के उद्देश्य से शाकाहार ने इस प्रकार के बिज़नेस को प्रभावित किया है बहुत सारे लोगों ने शाकाहार अपनाया है और जो मांस का सेवन करते थे लेकिन मांसा मांस सर्वाहारी प्रकार के मनुष्य बहुत ज़्यादा हैं जो दोनों प्रकार का सेवन करते हैं और हाँ मुर्गी पालन जैसे है इन सब पालन से आय में वृद्धि होती है और इनसे एक उचित जन्तु प्रोटीन भी मिलती है इसी प्रकार इस बिज़नेस को शाकाहार ने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं किया है सबसे अधिक माँग वाले जैसे उत्पाद कौन से हैं तो सबसे अधिक माँग वाले उत्पाद शाकाहार में भी बहुत सारे उत्पाद हैं और मांसाहार में जैसे वे हैं मुर्गे का मांस चिकन इसकी डिमान्ड बहुत ज़्यादा रहती है इस मार्केट में हर आप हर एक गली मुहल्ले में इस मटन की एक दुकान मिल जाएगी और लोग इससे अच्छा पैसा भी कमाते हैं तो मटन की डिमाण्ड बहुत है और चिकन की भी डिमाण्ड बहुत है तो इस प्रकार के बिज़नेस को अपनाने से आर्थिक स्थिति मज़बूत होती है और एक और आप लघु उद्योग से कुटीर उद्योग की तरफ़ भी बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने फार आप दो चार मुर्गी पालते हैं जैसे हम और दो चार से हम एक पूरा फार्म खोल सकते हैं एक फार्म से कई फार्म हो सकते हैं तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े बिज़नेस के रूप में इसको बदला जा सकता है और धीरे धीरे इस बिज़नेस में ग्रोथ होती है इस प्रकार के बिज़नेस में हमेशा ग्रोथ की संभावनाएँ बनी रहती हैं और जैसे सबसे अधिक माँग तो माँग जो है माँग पूर्ति पर निर्भर करती है माँग जो है सप्लाई अगर सप्लाई उसकी ज़्यादा है सप्लाई अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो माँग भी ज़्यादा हो जाएगी डिमाण्ड बढ़ने पर सप्लाई को हमेशा बढ़ा दिया जाता है अगर चिकन की डिमाण्ड जैसे ज़्यादा बढ़ गई चिकन की माँग ज़्यादा बढ़ गई तो उसपे उसकी सप्लाई को पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है लोग ज़्यादा मात्रा में पालन करने लगते हैं और इस प्रकार के उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और इस प्रकार के उद्योग को हमेशा सहयोग करना चाहिए सरकार को भी सब्सिडी के रूप में सहयोग करना चाहिए जो सरकारें करती आ रही हैं इस प्रकार के उद्योग को सपोर्ट करने के लिए जैसे मुर्गी पालन है तो मुर्गी पालन में हमें बहुत सारे लाभ हैं अंडा अंडा मिलता है अंडे अंडा ही का हम लोग उपयोग करते हैं जिसमें बहुत से ज़्यादे ज़्यादा प्रोटीन होती है जन्तु प्रोटीन का ये एक प्रमुख स्रोत है और मीट मिलता है जो भोजन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं और शाकाहार भी अच्छा है शाकाहार ने इसको प्रभावित किया है जो लोग शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं वो लोग इन सब चीज़ों को कभी नहीं खरीदते हैं तो साक तो इससे क्या होता है अगर ज़्यादा लोग शाकाहार अपनाते चले जाएँगे तो इस प्रकार की चीज़ों का जो माँग है डिमाण्ड है वो कम हो जाएगी जिससे पूर्ति भी कम करनी हो कम हो जाएगी और लोगों का नुकसान होगा तो इसी प्रकार दोनों चीज़ों का बैलेन्स रहना बहुत ज़रूरी है शाकाहारी लोग भी होने चाहिए और सर्वाहारी लोग भी होने चाहिए जिससे कि जिससे सबकी आजीविका चलती रहे